मुझे कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करने का अनुभव बहुत ही मुश्किल समय था जब मैं अपना आधार कार्ड बनवाने गई तब आधार कार्ड नया नया बना था उस टाइम पर जब मैं बनवाने गई आधार कार्ड तो सबसे पहले मुझे तहसील में जाना पड़ा वहाँ जाकर मैंने अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया जिससे कि मुझे आवेदन आवेदन दे देंऊँ और उसके बाद मुझे आधार कार्ड मिले तो उसके लिए सबसे फर्स्ट तो उन्होंने मुझसे एक आवेदन दिलवाया जिस पर मेरा नाम पता सब कुछ लिखवा कर दिया उसके बाद उसको बोला कि यह लेकर पास वाले सर के पास जाओ वह इस पर सिग्नेचर करेंगे फ़िर उनके पास गई तो उन्होंने उस पर कुछ लिखा उसके बाद उन्होंने बोला कि उन सर के पास जाओ मतलब की आप को बताना चाहती हूँ कि मुझे मतलब पूरी तरह से मैं घुमा दिया उन्होंने कि यह करो वह करो वह करो उसके बाद जब वह सब हो गया तो फ़िर सरकारी अधिकारी उन्होंने बोला कि अब आप गाँव जाओ और आपके वहाँ से तहसील के वह जो पंचायत के सरपंच रहते हैं उनसे साइन करवा कर लाओ मंत्री के साइन करवाओ सचिव के साइन करवाओ इस बीच में तो मतलब कि बहुत परेशानियाँ आई मेरा बहुत समय भी खराब हुआ इसमें और इसके बाद जब यह सब काम हो गया फ़िर मैंने जाकर वापस से अपना आवेदन दिया तो उन्हें तो उन्होंने यह कहा कि ठीक है आपका हो जाएगा और जब मैंने पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा तो उन्होंने बोला कि इसमें पंद्रह से बीस दिन लगेंगे मैंने बोला कि मुझको जल्दी चाहिए तो बोले कि सरकारी कामों में लेट होता है इसलिए आपको यह दस पंद्रह दिन में नहीं मिल जाएगा इसके लिए बीस पच्चीस दिन लगेंगे और वह यह सब करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई मैंने आधार कार्ड के लिए डॉक्यूमेंटस तो अपनी जैसे नाम जन्म तारीख एल पता अपना कहाँ रहते हैं क्या फ़ोन नम्बर यह सब दिया तब जाकर मेरा आधार कार्ड बना और अब बनकर तैयार हो गया है और इन डॉक्यूमेंटस को को इकट्ठा करने में मुझे बहुत परेशानी आई और अब मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं उसके बाद कानूनी डॉक्युमेंट्स और तैयार करने में मेरा अनुभव यह रहा की बहुत ही मुश्किल होती है इन सब कामों में